आंनि बिजनेसनि खामानियाव एखम्बा बिरात हिसाब खिथाब जायो बे हिसाब खिथाबाव एखम्बा बिरात हिसाबा थालाङो बिनिखायनो आं ओ बेफोरखौ उनाव सानफिननानै उनाव हिसाब खालामफिननानै दसे समजायफिननाय जायो